इस बदलती दुनिया में मेरे विचार बहुत निराशाजनक हैं रोज एक नयी दुनियां रोज एक नयी सोच रोज मानवता का अंत लेकिन इन सब के बावजूद हम जी रहे हैं हम किस मायने में जी रहे हैं ये शायद हमें ही नहीं पता आदमी आदमी को ही नहीं पहचानता आदमी आदमी को लूटना चाहता है आदमी ये नहीं जानता कि सामने वाला आदमी भी है तो जैसा हम जानवर जानवरों के साथ या आदमियों के साथ नहीं करते हम आदमियों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं हम उसका शोषण करते हैं मुझे लगता है कि दुनिया बदल रही है ऐसा हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ ऊपर एक फ्लोर पे आदमी रह रहा है नीचे फ्लोर पे कौन रह रहा है पता ही नहीं है तो ये सारे रीज़न गाँव शहर में बदल रहे हैं शहर अपनी दुनिया में रह रहा है और शहरों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह भूल जाता है रिश्तों को भूल जाता है गावों को भूल जाता है